हमरा गाममे कारोबार होइत अछि चाउर मिलके अछि कुक्कुटके अछि बकरी मतलब बकरी पालन होइत जे जे छल ओ ओ अभी काम होइ चाउर मिल चाउर मिल अछि आओर चक्की आटा चक्कीके मशीन अछि मतलब सब सुविधा हमरा गाममे अछि फिर भी बहुत बहुत जगहसँ लोग बाहरसँ लोक आबिकऽ यहाँ हमरा गाममे सब अपन कोइ कुक्कुटके कुक्कुटके पालन खोलने छलखिन खोलने छथिन चाउर कोइ चाउर मिलके तऽ कोइ आटा चक्की मतलब अनेको प्रकारके कोइ कोइ फैक्ट्री ककरो मतलब आइसक्रीमके फैक्ट्री सब सुविधा मतलब गाममे अछि अभी तक अच्छा अच्छा अइ हमरासबके गाममे ईसब ईसब रहैए मतलब कतहु मतलब दूर नहि जाए पड़ै दोसर गाम नहि जाए पड़ैत अछि कियाकि हमरासबके घरके बगलेमे एक आटा चक्कीके दोकान खोलने छथिन एक चाचा छथिन ओ खोलने छथिन आओर हमरासबके ओतेक दूरपर नहि जाए हरेक गलीमे एगो दुगो खोलने छथिन सबके अपन अपन कोइ बाहर नहि जाए छथिन पिसाबै तिसाबैलए अपने गाममे पिसाबै छथिन सब आओर ई बात अछि जे बहुत अच्छा लगैए हमरासबके जे अपने गाममे कहिओ दोसर जगह नहि जाए जाए पड़ै अछि कियाकि दोसरजना जाए दोसर गाम जाएमे बहुत कनि दिक्कत हो जाइत अछि कियाकि सवारीके तेँ सवारी लेल बेबस्थित करऽ पड़ैत अछि इसलिए इएहसँ सब सुविधा हमरा गाममे अछि